हा हा भाउ कहिड़ो हाल आहे सभु ठीकु आहे वरी चङे टाइम खां मिलो ई नथां छा हाल चाल आहे ठीकु आहे ऊंअईं हाणे कुझु ॾींहं खां पोइ ॿ ॾींहं जी छुटियूं आहिनि त मां उहाई तव्हांखे फ़ोन कई हिन वक़्त की हलूं त किथे घुमी अचूं ॿार बि चङे टाइम खां निकिता न आहिनि त घुमी अचूं बम्बईअ में किथे हलंदासीं छा आहे हुते बम्बईअ में घुमण लाइ त बम्बईअ में छा किथे हलंदासीं काई जॻहियूं तव्हांखे ॾिठलु आहिनि हुतां जूं हा उहाई ॿारनि खे वरी जीअं मजो बि अचे न उते वरी ईअं न वरी बोर थियनि त वरी चवनि हिते छो वठी आया आहियो तव्हां

त तव्हां गाॾीअ वारो घणो वठंदो ईअं अटिकल हा चारि सौ खां पंज सौ रुपया मतिलबु हिकु ॾींहं जे लाइ वठंदा आहिनि हिकु माण्हू खां पर परसन हुनखे सॼो मुंबई दर्शन ई चवंदा आहिनि त उहो किथां खां शुरुवाति थींदी आहे हूअं

हा त मुंबई में हीअ किथे किथे घुमाईंदा कुझु हिन जो तव्हां खे ख़बर आहे हिन जे बारे में कुझु मां सोचां पोइ बसि हाणे हिन मंगल ॾींहुं हलूं असां छाकाणि मंगल या बुधरु ॾींहुं थोरो कमु थधो आहे ऐं थोरो कमु बि चालू आहे त करीगर आहिनि न मौजूदु त हिन करे मां चयो ठीक आहे मंगल ऐं बुधरु ॾींहुं मां खणा थो मां कारखाने लाइ टाइम मंगल ॾींहुं सुबुह तव्हां घणे वजे बुक कराईंदौ हा त बुक कराए त ईंदासी वरी पहिरों हिन ॿारनि खे जीअं त वञी मजो अचणु खपे न पर हलनदासीं किथे हुते मुंबई त कहिड़ी कहिड़ी जॻहियूं इन थोरो तव्हां खे ख़बर आहिनि हिकु ॿ थोरी जॻहियूं ॿुधायो हा

हा अच्छा त जुहु चौपाटी त हू चवंदा आहिनि शाम जो मज़ो ईंदो आहे न पर गोड़ न हूंदी न वरी हुते न वरी ॿार हुन में वरी हीअं न भाई सॼो टाइम चयनि भाई हा मेन उहो बोर न थियनि न उहे ॿार वरी मछलीघरु चवनि था बंदि थी वयो आहे उहो हाणे मछलीघरु आहे हा हा हुते इहो इहो बि त वेझो पवंदो न सर इहो गेट ऑफ़ इंडिया चवंदा आहिनि हुते हा उहो पाण मुंहिंजो हिकु दोस्त थी आहियो त हीअं ॿुधाए पोइ विच में हीअं मिलियो हुयो घनशाम दास तव्हां सुञाणो हुनखे घनशाम खे हा हा इहो घनशाम ॿुधाए पियो भई गेट ऑफ़ इंडिया में हाणे हिकु लोकल भई हीअं सैर जे लाइ सफ़र लाइ हिकु भई जहाज थो वञे ऐं रुपिया हुन जा सौ वीह रुपिया भई टिकट आहे वठनि था हुन जा हा त मां उहो ई पुछां या त गेट ऑफ़ इंडिया त हलंदासीं ई हलंदासीं त हाणे छा रुगो ॿियो बि हिकु ॿुधाए रहियो हो भई अलाए कहिड़ी मरीन ड्राइव बि हुते ईंदी आहे पासे में वेझो उते काई जॻहि हा साईं कयूं था हा साईं हीअं कयूं था या त हिकु जॻहि इहा जॻहियूं बि पहिरों पाण में हीअं फ़िक्स था कयूं भाई किथे किथे हलणो आहे ऐं हिनखे सुठे हिन कंहिं ऐजेंट सां बि ॻाल्हायूं था त भई कीअं वञिजे एजेंट करणो पवंदो की न असांखे एजेंट करणो पवंदो की न रोज़ जूं ईंदियूं आहिनि हितां बसूं अच्छा हीअं करणो पवंदो हा हीअं था कयूं न त असां पंहिंजी न त एजेंट हिते मिली वेंदा न उल्हासनगर में किथे त हूंदा न हले हले भले हीअं कयूं था पोइ कमला खां था कयूं था खणी ठीकु आहे हा हा ओके हरी ओम हरी ओम